हम अखन तऽ ओना नहि आब तऽ हम अधवयसू भऽ गेलहुँ लेकिन युवावस्थामे जे प्रवेश केलहुँ तऽ इएह हमसभ दौड़ करैत दौड़य छलहुँ हेँ तीन चारि किलोमीटर आ भोरेसँ सूर्योदयसँ पहिने उठैत छलहुँ हेँ आ ओकर बाद से मूँह तूँह धोके से हमसभ दौड़य लेल जाइत छलहुँ हेँ आ दौड़लाके बाद से किछु काल व्यायाम शारीरिक व्यायाम सेहो करैत छलहुँ हेँ जाहिसँ कि शरीर लचीलापन रहय आ शरीरके सभ अङ्गकेँ से स्फूर्ति रहए जाहिसँ कि सभ अङ्ग पूर्णरूपेण काज करैत रहय आ आओर भोरे उठिकेँ हमसभ ओकर बाद अबैत जे छलहुँ हेँ तऽ चना गुड़ खाइत छलहुँ हेँ पानि पियैत छलहुँ हेँ आओर ओहि टाइममे चाह हमसभ नहि पियैत छलहुँ हेँ चना गुड़ खाइत छलहुँ पानि पियैत छलहुँ बड भेल तऽ दूध जब भेटल तऽ दूध पियैत छलहुँ हेँ आ मसालावला तरकारी सभकेँ कम उपयोग करैत छलहुँ हेँ मसालावला तरकारीसभ खयलासँ कोनो शरीरके से लाभ होइत छै से नहि बल्कि हानिए होइत छै ओ पचयमे ओकरासभकेँ दिक्कत होइत छै तैँ जे जे छथि खिलाड़ी लोकनि या ईसभ जे छथि जे दौड़ धूप करयवला सभ छथि हुनकर सभकेँ इएह रुटिन रहैत छनि जे मसालेदार सामान सभसँ दूर रही तेल घी सभसँ फल सब्जी ईसभ खेलहुँ आ चना ईसभ जे छै मूँग ईसभ जे छै से फुला कऽ जे खेलासँ से शरीरमे स्फूर्ति आ ताकत होइत छै